औ हेलौ

माबा आं मानास नेसनेल पार्क याव बेराय हैगौमोन ओमफ्राय ओमफ्राय नों दोनलांनो हागोन ना ए ओमफ्राय मा मा नुयोथाइ ह' सिङावहाय जिब जुनार नायनायगौमोन आङो थांफेरैखाय

ए थांनायगौमोन आं थांफेराखैना ओमफ्राय माला सोलाबगोन नोङो दोनलांनो

ए होमबालाय आङो समबारफ्राव थांनो हागौ थाङोबा औ ओमफ्राय आं आं हारसिं थांगोन फेमिलि थाङा गारि भारा लानानै थांनो गारि भारा लानानै थांनोसै ओमफ्रायो नों दोनलांदो आंखौ सानैजों थांनोसै

औ औ होमबालाय आं हर थाबोनसै समबाराव थांनाय जागोन दां औ दे